مجھے یاد ہے پچھلے سال میں اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر گیا تھا وہ ایک بہت خوبصورت چھٹیاں تھیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت وقت رہا ہم نے بات چیت کی ہنسی مذاق کیا ہم نے ساحل سمندر پر آرام بھی کیا اور سورج کی روشنی سے بھی لطف اندوز ہوئے ہم نے بہت سے مزے کی سرگرمیاں بھی کیں جیسے کہ ساحل سمندر پر کیھلنا سمندر کی تیراکی کرنا بیچ بوٹ پر جانا اور سمندری خوراک کھانا میں نے قدرت کی خوبصورتی کا نظارہ کیا یہ ایک بہت قیمتی تجربہ تھا میں ساحل سمندر پر اپنی ان چھٹیوں سے بہت خوش تھا یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے بہت مجھے بہت کچھ دیا تھا یہ چھٹیاں میرے لئے یادگار تھیں میں ہمیشہ ان کی یادوں میں رہوں گا اور انہیں کبھی نہیں بھولوں گا